جی گڈ مارننگ سر جی ہم سے آپ کو کیا چاہیے کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی جی میں پراپرٹی ڈیلر بات کر رہا ہوں میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں جی لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں جی جی بتائیے آپ کو کیسی زمین چاہیے کہاں پہ چاہیے جی جی بتائیے مل جائے گی آپ کو کس جگہ چاہیے جی مل جائے گی آپ کو آپ کی کیا ایج یعنی آپ کو کس قسم کے کس اعتبار سے آپ کو زمین چاہیے گی جی جی مل جائے گی آپ کو اس اس ریٹ کے اعتبار سے مل جائے گی آپ کو زمین جی جی جی جی مل جائے گی بالکل مل جائے گی جی مل جائے گی وہ بھی ہلو وہ الگ سے ملے گی نا وہ تقریباً آٹھ ہزار کے اعتبار سے مل جائے گی وہ آٹھ ہزار روپے گز کے حساب سے جی جی جی مل جائے گی وہ بھی مل جائے گی آپ کو جی میں

میں اس وقت عالم باغ میں میرا آفس ہے آپ وہاں پہ آ جانا میں آپ کو لوکیشن بھیج دوں گا آپ میرے جی جی میں آپ کے پاس لوکیشن بھیج دوں گا جی جی جی جی میرے پاس اور بھی زمینیں ہیں وہ تھوڑی مہنگی ملیں گی آپ کو وہ تقریباً بیس ہزار روپے گز کے حساب سے آپ کو ملے گی زمین جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک جی جی آپ آ جائیے گا آپ آ جائیے گا آپ کو مناسب قیمت پر آپ کو زمین ملے گی جی مل جائے گی وہ آپ آ جانا ہم بات کر لیں گے آپس میں وہ بات ہو کر سب کچھ ڈیل ہو جائے گا کوئی دقت نہیں ہے جی بہت شکریہ تھینک یو